हाँ बर्तन धोने की जो प्रक्रिया है जैसे कि आज के टाइम पर जो ऑयली खाना है वो ज़्यादा बनने लगा है तो जो तेल के जो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तेल जैसे कि कुछ समय तक रखा रहे अगर वो बर्तन तो तेल से उसमें वो पूरी तरह जम जाता है बुरी तरह और फिर उसे साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है नॉर्मल जो बर्तन हैं उनकी तुलना में तेल वाले बर्तनों को धोना थोड़ा सा कठिन दिखाई पड़ता है तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए कि हम अगर उन बर्तनों को थोड़े से गर्म पानी से अगर हम साफ़ करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी बर्तन को साफ़ करने में तो थोड़ा सा गर्म पानी ले लें और जो तार वाले जो गूंजे होते हैं उनसे यदि हम थोड़ा ही थोड़ी सी मेहनत करके मतलब गर्म पानी के साथ तार वाले कूंडे से अगर हम साफ़ करेंगे तो बर्तन बहुत ही जल्दी जो है तेल का बर्तन जो है बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल चमक जाएगा